हॅं हेलो हमरा कनि पूजा करेबाके छलए श्यामा माइ मन्दिर मे दरभंगा मे हॅं सत्यनारायण भगवानक पूजा करेनाइ यऽ तीस तारीक कऽ करेबै चारि टा पूजा करेबै आब से तऽ कहुना कऽ करै नहि दबै तऽ कोना हेतै हम पूजा के सामिग्री सभटा तैयार कयने रहब तैयार कयने छी अहाँके नवेद परसादी इमहर चन्द्रोगत के इन्तजाम फूल पत्ती जे होइ छनि हुनकर से सभटा कयने छियनि तखन आओर किछु जे हेतै नैवेद मे आइ प्रसाद के लेल जे छियै एगो तऽ होइ छै हमरा सभमे सूखा परसादी चावल आओर गेहूँ आटा के मिक्स कऽ कऽ से बनै छै एकटा बनै छै जे सेब सन्तरा अनार अथी की नाम छै अङ्गूर सभ मिलाकऽ गुड़ चाउर सभ मिलाकऽ एगो परसादी बनै छै सेहो बनै छै ओकरा कहल जाइ छै बहनभोग तहन चन्द्रोगत सेहो बनै छै गाय के दूध के तकर बाद अहाँके से पइसे हम दऽ देब चारू पूजाके अलग अलग कपड़ा दऽ देब हॅं ब्राह्मण भोजन तऽ करबेबै पाँचे पाँचेटा करेबै तइयो बीस पचीसटा ब्राह्मण तऽ हम खुएबे करबै ब्राह्मण खुआकऽ हुनका कपड़ा देबैनि हुनका दक्षिणा देबैनि एक्कैस होइ एकतिस होइ जे होइ जुड़त से हम दक्षिनो दऽ सकै छियनि अपन पण्डितो के जे जुड़त से देबैनि एक दू माइल हऽ अलगे अथी एम्हरे छै घर हम दस बजे पहुँच जायब हम सबेरे सऽ चलब हॅं तऽ से हम कऽ लेब टाइम हम निकालि लेब ब्राह्मण भोजन के तऽ हमसभ मिथलाके छियै जे दहीये चूड़ा चिन्नी मिठाइ मिठाइ

हाँ तऽ से की करबै खुएबै जहन हम करबै तहन तऽ खुएबे करबै ने आ हॅं हम खूब सबेरे से एतऽ सँ चलि देब अहाँके हम टाइमली पहुँच जायब दस बजे मे जाकऽ ठीक छै राखू राखू ठीक